राज्य परिवहनके व्यवस्था शुरूेमे नीक रहै बीचमे बहुत गड़बड़ा गेलै आओर गुणवत्तामे बहुत कमी आबि गेलै सब केओ ओकर जे कॉंट्रैक्टर ड्राइवर रहै सब लूटै लागलै बादमे राज परिवाहनके बुझियौ तऽ बन्दके स्थितिेमे आबि गेलै लेकिन एखन किछु दिनसँ ओहिपर बहुत सुधार भेलैए आओर राज परिवाहन चलै छै एहिमे राज परिवहनमे गेलासँ कम पैसा लागै छै जे अहाँ दोसर बसमे चारि सए रुपआ लागै छै तऽ एहिमे अढ़ाइ सए रुपआ लागै छै अइसँ हमरा सबके सुविधा होइए अछि जे भारतके यात्रा सेहो एखन सस्ता छै हमरा नजरिमे भारतमे एखन ओ रेलवेके यात्रा होइ या हवाई जहाजके यात्रा होइ या बसके यात्रा होइ या ट्रेनके यात्रा होइ एखन हमरा सबके सुविधा छै आओर हमरा सबके यात्रामे एखन पटना जाइ लेल हमरा सब सए ओ रुपआमे पटना पहुँचि जाइ छी तैं दुआरे हमरा बुझाय पड़ैए जे हमर भारतमे यात्रा सस्ता छै